हमरा परिवारमे किछो एहन सांस्कृतिक परम्परा अछि जेकर इतिहास बहुत पुराना अछि आ आइयो प्रचलति अछि जेनाकि कोनो विशेष दिनका अवसर पर भगवतीके मनेनाइ भगवतीके पूजा पाठ करनाइ आओर फेर होलीके अवसर पर ओ सप्ता डोराके पूजा पाठ करनाइ अछि फेर विवाहके अवसर पर ओ जे एथी होइ छै आम महु बियाह फेर अथी आओर बहुत तरहके पूजा हँ सत्यनारायण भगवानके पूजा पाठ फेर जेना वटसावित्रीके पूजा मधुश्रावणीके पूजा ओहि सभके बारेमे अहाँ बहुत किछु सुनने हेबै आओर ओहिके बाद ओ बहुत किछु एहन छै जे प्राचीन कालसँ रेलेटेड छै जे ओ कय कारणवस कखन कयल गेल छै तऽ ई सभ जे छै चीज छै से हमरा सभके घर पे प्राचीन कालसँ चलल आबि रहल छलए